जेह्की मिगी सारे हां ओह् शैल गल्ल लग्गी जेह्की मिकी गर्व महसूस करांदी ओह् एह् गल्ल ही के मै बूहटे लाए हे होर बाग लाया हा इक जिसदे च मै बड़े दूरा दूरा बूहटे आह्ने हे किसे किसे कोई आड़ूआं कोई स्येऊए कोई बग्गू गौशे नाखां एह् बूहटे मै बड़े बड़े दूरा दूरा आह्ने हे जेह्के शैल शैल फ्ही उंदा कीती दियां हा लोकें उत्थु दा आह्ने हे उंदियां बूटियां आह्नियां फ्ही मै ओह् लाइयां बड़े चिरें बाद च मेरा बड़ा मन हा कि अ'ऊं बाग ला कोई ऐसा कम्म करी जां जेह्का मेरे मरने शा बाद च बी मिकी चेता करांदा रवै ओस करियै मै बाग लाया इक बूहटा ते ओह्दी उसी जिस बेल्ले बी अ'ऊं दिखदी ही ओस बेल्लै मेरा इयै मन हा कि इनें बूहटें कदूं बड्डे होना ते मै कदूं दिक्खना पर फ्ही बी मै हिम्मत नी हारी ते हून हून ओस बागै गी फुल्ल लग्गी पे जिसले अ'ऊं दिक्खनी ते मिगी बोह्त ही अच्छी महसूस होंदा के वाह् मै बी किश कीता इस दुनिया च आइयै ओह् बूहटे हून फला दे ते ओह्दे च अख़रोटें दे बूहटे बी हैन उंदे पर बी मते मते अखरोट लगदे ओह्दी बी अस उनें बी अस खाने खन्ने आपूं बी खन्ने किश लोकें बी दिन्ने बंडी बी सकने पर बंडी अस थोह्ड़े ग्रांऽ पूरे ग्रांऽ नी पर इ'यां थोह्ड़े थोह्ड़े लोकें गी ज़रूर चखाने हैन द'ऊं द'ऊं चार चार करियै चखान्ने के लोकें बी ख़ुशी होएआ के बाकेआ लग्गेआ इंदे किश साढ़े थोह्ड़े बोह्त आखने दे बूहटे बी ऐ हे लग्गे ओह् बी शैल आखे हे ते ओह् बी मै शैल सारे लोगें दित्ते ते कन्नै जेह्के अस बाड़ूऐ कम्म करने ओह् बी मिगी बड़ी ख़ुशी महसूस होंदी के अस कम करने अवा सब्जी बी होई जंदी उद्धर इनें सारे चीज़ां शा बद्ध जेह्की मिगी ख़ुशी दिन्दी चीज ओह् इ'यै के जेह्के बूहटे न ओह् हून फलन लग्गी पेदे ते उं'दे पर फल बी अवा दे न इ'यां मेरी उमर तां मेरी ओह् मेरे हा बी निक्के निक्के बूहटे ओह् पंजें पंजें सत्ते सत्ते सालें बूहटे आह्ने हे मै तदूं जदूं अ'ऊं कोई निक्की ही तदूं मै आंह्दे फ्ही जोड़ी जोड़ी लाए बूहटे बड़ी मेह्नत कीती ही उनें बूहटे लाने च ते बस इ'यै नेहियां चीज़ां मिगी बड़ी ख़ुशी दिन्दियां के कम्म अस करचै अवा इयां जेह्दा फल बी थ्होऐ इ'यां लोकें ई बी ख़ुशी महसूस होऐ कि साढ़े बी किश ऐ इ'यै नेहियां चीज़ां होन्दियां जेह्कियां बोह्त लोकें ई गर्व महसूस करांदियां इ'यै गल्ल आक्खनी ही मै कि सारें लोकें किश न किश अपनियै ज़िन्दगी च ऐसा करना चाहिदा होंदा कि जेह्का बाद च बी चेता रक्खन लोक मरना हा बाद शैल कम्म ही ते चेता रौंह्दे ते इ'यै गल्लां सनानी आं लोकें बी के शैल शैल कम्म ओह् गै करने अस शैल कम्म करगे हून बी असें अच्छे गै रौह्ना ते बाद च बी अच्छे गै रौह्ना बूहटे दी सेवा करनी उसदे कन्नै जेह्की ऐ कुदरत कुदरत बी खुश होंदी ते परमात्मा बी खुश होंदा के बाकेआ इनें लोकें किश कीता इ'यै शैल चीज़ां इ'यै शैल चीज़ां असें करना चाहिदियां